मैंने आपके पास से एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक किया है लेकिन मुझे कुछ अलग से स्वादिष्ट भी चाहिए मुझे जानना हैं कि आपके पास कौन कौन से स्वादिष्ट डेज़र्ट हैं आपके पास आइसक्रीम है या आपके पास केक है हलवा है मिठाई है गुलाब जामुन है कुछ और भी हैं क्या मुझे गुलाब जामुन चाहिए और मुझे आइसक्रीम भी चाहिए थी ये दोनो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आप एक काम कीजिए आप इन्हें मेरे ऑर्डर में शामिल कर दीजिए जो भी इसका अलग से बिल होगा मुझे बता दीजिए मैं उसे आपको भुगतान कर दूँगा उनका जो भी भुगतान रहेगा मैं आपको उसका भुगतान कर दूँगा मुझे बता दीजिए कि आइसक्रीम और हलवे का कितना भुगतान करना पड़ेगा तो मैं उस हिसाब से फिर उनका और मैं आपका भुगतान कर दूँगा